ग्रामीण क्षेत्रमे प्रमुख चुनौती या मुद्दा नेटवर्किंग कार्यक्रम छै पहिने ग्रामीण क्षेत्रमे तऽ जादातर लोक किसान रहै छै इतना पैसा नहि छै जे ओ बढ़िआँ बढ़िआँ मोबाइल खरीद सकैए तऽ ओहि वास्ते लोक परेशान रहै छै इएह छै ग्रामीण क्षेत्रके चुनौती छै जे सभ लोकके पास मोबाइल नहि रहै छै अगर मोबाइलो छै तऽ छोटा मोबाइल छै छोटा मोबाइलसँ जे बड़ा मोबाइलपर का कार्यक्रम भए रहल छै उतना कार्यक्रम छोटा मोबाइलपर नहि भए सकै छै एहि वास्ते ग्रामीण क्षेत्रमे चुनौती छै जे बड़का मोबाइल सभके पास नहि रहै छै छोटका मोबाइल तऽ सभके पास छै जे कम दामके मोबाइल छै अधिक दामके मोबाइल बहुत जादे लोक के पास नहि रहै छै चालीस साठि पर्सेन्टके मुताबिक चालीस पर्सेन्ट लोकके बड़का मोबाइल छै साठि पर्सेन्ट लोककेँ किसान लोककेँ छोटके मोबाइलसँ ही काम चलाबै छै एहि वास्ते अभी देहातमे ग्रामीण क्षेत्रमे उतना नहि खरीद सकै छै लोक एहि वास्ते काहे तऽ एहि मोबाइल सभके दाम ऊँच दाम छै जादा दाम छै एहि लिए नहि लए सकैए लोक एहि वास्ते ग्रामीण क्षेत्रमे चुनौती जे बड़का मोबाइल सभके पास नहि छै ओ छोटका मोबाइलसँ ही काम चलाबै छै ग्रामीण क्षेत्रके लिए ही सभसँ चुनौती बनल छै